مجھے اخبار زیادہ پسند ہے اور وہ بھی دا ٹائمس آف انڈیا کیونکہ میرے گھر بچپن سے اخبار آتے رہے ہیں اور اب تک آتے ہیں اور مجھے شوق بھی تھا اخبار پڑھنے کا مطلب پہلے بھی تھا جب میں چھوٹی تھی تب بھی پڑھا کرتی تھی چاہے کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے اور اب تو پڑھتی ہوں شوق سے تو اس لیے مجھے اخبار ہی پسند ہے